हम तो वैसे वैसे मुझे तो यह दोनों कल्चर पसंद हैं मैं कागज़ पर पेन से लिखना भी पसंद करती हूँ और लेपटॉप मोबाइल पर टाइप करना भी पसंद करती हूँ अभी के कल्चर में तो वैल्यूएबल वह है कि कौन ज़्यादा इस्पीड टाइपिंग करता है और पसंद तो वैसे मुझे अपने पेन से कागज़ पर भी लिखना है और यह हमारा पहले तो हम इंक से डुवरवा की सिहाइयों से लिखा करते थे उसका भी एक अलग स्वैग था अलग शौक़ था और अब तो हमारे लिए सुविधाजनक यह पेन पेन्सल अलग अलग तरीके की हर चीज़ आ जाती है और हम देखते भी हैं कि वैसा है है या नहीं है सब कुछ और फ़िर फ़ोन से टाइप वाइप करना भी पसंद है फ़ोन पर टाइपिंग करना और उसका वह इस्पीड टाइप करना यह अच्छा लगता है मुझे देख के वी अगर कोई सामने वाला भी कर रहा है तो वह भी अच्छा लगता है हम करते हैं तो भी अच्छा लगता है और अभी फ़िलहाल के हाल ही में तो अब तो हर काम ही फ़ोन पर ही हो जाता है टाइप तो बहुत ही तेज़ी से इस चीज़ में बदलाव आया है कि हम पेन और पेपर से उठकर डायरेक्ट फ़ोन लेपटॉप इल मतलब टेक्नोलॉजी के कारण हम सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान ही यूज़ करने लगे हैं और हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं देखते भी हैं कि हम पेन पेपर का एकदम ना के बराबर यूज़ करते हैं हम अपना टाइपिंग करवाते हैं लैपटॉप कंप्यूटर जिससे प्रिन्ट निकलवाकर अपना सारा कागज़ी काम भी उसी से करवाते हैं और इसी के कारण हमारा लिखने का जो इस्किल है वह पेन पेपर से डायरेक्ट फ़ोन और लैपटॉप में चेन्ज हो गया मोबाइल और लैपटॉप के टाइप पर चला आया और इसमें हमारा तेज़ी से बदलाव आया है यह देखकर भी हमें कभी कभी तो लगता है कि गलत है लेकिन टेक्नोलॉजी के अनुसार यह बदलाव सही है इंसान के समय का बचत होता है जितने में हम एक पेज लिखते हैं उससे कई कम समय में हम फटाफट फटाफट टाइपिंग इसकी इस्पीड अगर हो तो उन चीज़ों को हम बहुत ही कम समय में एक पेपर में लिख सकते हैं और उसे प्रिन्ट आउट करवा लेते हैं तो लोग अपना समय का बचत करने के लिए ही हर इंसान अपना समय बचाने के लिए अपना वक्त कम लगे इस वजह से पेन पेपर से ज़्यादा फ़ोन मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल करके हर चीज़ों को अपने हिसाब से ऐकुरेट करते हैं और अपने हिसाब से यूज़ करते हैं और अच्छा भी लगता है कि हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं